पानी दी कमी औने पर अस एह् करने जेल्लै पानी दी कमी होने आह्ली होंदी असें पता ते चलदा नि ऐ कुस वेल्लै पानी औना नलकै कुस वेल्लै बंद होई जाना इस गल्ला ते कुसे पता नि होंदा ऐ जिल्लै बार्श होई जंदी ते उसलै पाइपां त्रुट्टी गै जन्दियां कदैं कदैं त्रुटदियां रोज ते नि बंद होंदा ऐ कदैं कदैं होई गै जंदा ते पानी दी कमी जेल्लै होई जंदी ते अस सोचनेआं अज्ज पानी दूरा गै आह्नना पोना ते दो किलोमीटर जां कोई दो ढाई किलोमीटर असैं ज दूर जाना पोंदा अगर पानी नेईं आया ते उत्थे जन्ने उठी अस भांडे बर्तन लेइयै बच्चें बुच्चें वि लेई जन्ने कन्नै नाई शाई लाओ उत्थे घर ते कुत्थे न्हाना फ्ही ढोइयै पानी ते पता गै एड्डे दूरा नेईं होंदा ऐ पूरा पीने वास्तै बी मुश्कल होई जंदा फ्ही अस उत्थां सारे परिवार जाइयै पानिये दा घड़ा घड़ा लेइयै औंदे घर आह्निये ड्रमे डरुमे च पाई ओढ़ने बचाने दी कोश्ट करने भाई बर्तन शर्तन झूठे घट करो ते घटो घट मांजियै थोह्ड़े बोह्त थोह्ड़े बोह्ता पानी खर्च करने ते असेंई पानी पीने दी कमी नि आवै ज्यादा असें पीने चाहिदा होंदा कपड़े शपड़े वि धोने ई पानी चाहिदा होंदा जेह्ड़े बुड्डे बजुर्ग बचारे नेईं जाई सकदे एड्डे दूर उं'दे आस्तै पानिये दी गैलन आह्नियै घर रक्खुने उ'नेई देऊने थोह्ड़ा थोह्ड़ा न्होवो थोह्ड़ा थोह्ड़ा टैम पास करो पीने दी कमी नेईं औने चाहिदी ते माल बच्छुए बी पानी चाहिदा होंदा उ'ने अस दपैरी वेल्लै सवेरे खोलियै लाई ओढ़ने चरने ते चरी शरी औंदे उ'ने त्रेह् लग्गी जंदी उ'ने अस गेरियै झज्जर नालै लेई जन्ने ते बच्चें वि लेई जन्ने कपड़े वि लेई जन्ने कन्नै कपड़े वि उत्थै धोई धाई लैने बच्चें वि न्हाई शाइयै आई जन्दे माल न्हाई लैंदा पनिये बेई जन्दियां मेइयां शेइयां नाई शाइयै उ'नें बी घैंटे दाऊं घैंटे बाद अस बापस लेइयै औंदे उं'दे कन्नै अस पानिये दी गैलन और बी लेऔने अपने घरे विच इस्तेमाल करने आस्तै अज्जकल ते इन्नी प्राब्लम औंदी नि ऐ अज्जकल ते पानिये दी कमी इन्नी है गै नि ऐ के ओ पानिये दी कमी औग पर पैह्लै पैह्लै जमानै जेह्ड़ी बड़ी प्राब्लम होंदी ही पानिये दी जिल्लै गर्मी औंदी ही पानी नेहा होंदा हा ते असैं केईं बारी ना बारी पर पानी भरे दा बाईं जाइयै ते बौह्ना जेह्दा नंबर औग पैह्ले उन्नै गै भरना दुआ नंबर बार पानी भरदे हे अस मड़ा इक इक घड़ा बड़े मुश्किल कन्नै थोंदा हा इक कौली कौली पानी थोंदा हा पीने ते ओह् असैं क केईं बारी राती उट्ठियै जाना सारे टब्बरै उट्ठियै जाना ते उत्थां पानी भरियै आह्नना सवेरे आस्तै दुए दिन आह्नना जेह्का ओह् परसु बरतना ते परसु आह्नना ते ओह् चौथे दिन बरतना इय्यां जमां करी करियै रक्खना जि'यां कोई सुच्चा घ्यो रक्खदे इय्यां असैं पानी बचाए दा इन्नी बचत कीत्ती दी पानिये दी ते कपड़े शपड़े कम्म धोने घट्ट धोने ते थोह्ड़े उन्ने गै धोने जेह्ड़े रोज धोइयै लांदे ते त्रिये दिन लाने इक धयाड़ी कड्डी लैनी मैलें विच गै फ्ही केह् करना पानी घट्ट होऐ अज्जकल ते जमाना नेईं ऐ पानी इन्ने अस कोई शैह्रे च बि नेईं ऐ ते बड़े ग्रां बिच बी नेईं ऐ पानी थोई गै जंदा अज्जकल रोड़ शोड़ बनी दे अग्गें ढक्कियां होंदियां हियां ते ढक्कियां ढलियै जन्दे हे लोक ते जनानियां जाकत ते पानी आह्ननदे हे बड़े दूरा अज्जकल ते गड्डियां लग्गी दियां गड्डियां च जाइयै बी कोई कूदी कूदिया बी पानी करी सकदा इन्ना कोई प्राब्लम नेईं ऐ अज्जकल जेह्ड़ी ऐ ना सहूलतां बड़ियां गोरमैंट ने बी दित्ती दियां न गोरमैंट गड्डियां वि लाउड़ दी ऐ पानी केईं वारि आह्नने रोड़े च ड्रम रक्खो भरी लाओ ते नेईं गै गड्डी आवै तां इन्ना नि ऐ के कोई त्रेआहे दा गै मरोग पानी कुदेया नि कुदेया स्हूलत जेह्ड़ी होई गै जंदी ऐ पानी थ्होई गै जंदा और और मेईं शेईं जेह्कियां ना ओह् ते न्हा्ई शाइयै आई गै जन्दियां न डंगर ते कुतै तुप्पी गै लैंदे पानी पर इक वबारी उ'नें अस दस्सी औने जेल्लै पानी ते ओ रोज जाइयै आप्पे मि पीयै वापस आई जन्दे न इन्ना निं ऐ ते इक ते रोज गै कन्नै जाना पौग जेल्लै डंगरें लेइयै जन्दे पानी पलैने ते उसलै पानी लेई वि औने अपने पीने आस्तै जेह्ड़े बजुर्ग घर होंदे उ'ने बी चाहिदा होंदा पानी उंदे आस्तै बड़ी मुश्कल कन्नै उंदे आस्तै ब बचत करने पौंदी भाई उ'नै कुतै जानौंदा नि ऐ ढक्कियां ढलोंदियां निं ऐ ते उंदे आस्तै पानी असैं जरूर कट्ठा करना ते इक दो दिन आस्तै अडवांस गै रक्खे दा होंदा भाई पीने दी कमी नि होनी चाहिदी पानी पीने दी बड़ी जरूरी ऐ